हाँ मेरे क्षेत्र ग्वालियर में कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जैसे कि वायु जल मिट्टी खनिज़ ऊर्जा ईंधन स्रोत जैसे कोयला पेट्रोलियम इत्यादि ये मेरे क्षेत्र ग्वालियर में होते हैं तेल कोयला प्राकृतिक गैस धातु पत्थर और रेत प्राकृतिक संसाधन हैं अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा सूरज की रोशनी मिट्टी पानी इत्यादि पशु पक्षी मछलियां और पौधे भी प्राकृतिक संसाधन में ही आते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भोजन ईधन वस्तुओं के उत्पादन के कच्चे माल को बनाने में किया जाता है कच्चे माल को बनाने में किया जाता है और भी कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन उपयोगी होते हैं और यह मनुष्य के लिए किसी ना किसी रूप के रूप में लाभकारक होते हैं कारक होते है प्राकृतिक संसाधन की तरफ मनुष्य के लिए उपहार के समान है यह दोनों रूपों से मानव के लिए उपयोगी है प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जैसे कि मिट्टी है जिसका हम उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में और घर बनाने में और भी कई प्रकार से कर सकते हैं जल जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग मानव जीवन में सबसे अधिक है उसका प्रयोग हम मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है भूमि भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक वनस्पत्ति वन्य जीव मानव जीव आर्थिक क्रियाएं परिवहन संचालन व्यवसाय भूमि पर ही आधारित है और प्राकृतिक संसाधन एक प्राकृतिक व्यवसाय वातावरण है कि जो भूगोल और वायु जलवायु जैसे भौतिक स्थान व्यवस्थानों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए सदुपयोगी हैं